पच्चीस पच्चीस हज़ार पाँच सौ बीस बीस हज़ार चार सौ तीस पन्द्रह हज़ार नौ सौ बीस दस हज़ार नौ सौ चालीस बारह हज़ार सात सौ बीस